जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा मां बि इहो ई वेठे सोचियो पाणि बिल्डिंग में सभ ॼणा पोइ कठा थींदासीं गणपतिअ में चङो मज़ो ईंदो न गेमियूं चङियूं गेमियूं मां सोचे रखियूं आहिनि जंहिं में म्युज़िकल चेअर आहे हाउज़ी आहे हिन में त ॾाढो ॿारनि खे मज़ो ईंदो आहे ऐं जीतंदा आहिनि त हा जीतंदा आहिनि त पोइ ॾाढी इन्हनि खे ख़ुशी थींदी आहे हा हुओ ई हा हली वेंदा आहिनि हा हाउज़ी में त ॾाढी ॿारनि खे मज़ा ईंदी आहे इह ई हुअ ई आरिती वारिती कंदासीं पहिरीं सुठी तरह सां ऐं प्रसाद व्रसाद ठाहे करे सभई ॼणा भले खाइनि पीअनि सुठी तरह सां बुख पोइ न लॻंदनि त बीहंदा न ॿार पोइ ॿारनि खे खाराए पीआरे हा हा हुननि खे बि उहा ई गाननि जो कोम्पिटिशन कंदासीं न भई सुठा सुठा भले झूना ॻाइनि गाना ॻाइनि हिन बहाने गाना ॻाईंदियूं थोरो मज़ो बि ईंदो नंढिनि खे पंहिंजे ज़माने जा झूना झूना गाना ॻाईंदियूं पोइ वेठियूं हूंदियूं न पर जंहिंजो सुठो गानो लॻो पोइ हुनखे खणी इनाम ॾींदासीं हा हा हा इयं शर्माइनि पोइ इनाम फ़स्ट प्राइज़ रखंदासीं त सभिनिनि खे ख़ुशी थींदी त सभई पंहिंजो पंहिंजो टैलेंट भई ॾेखारिंदियूं न हा इहा बिल्डिंग में मज़ो बि चङो ईंदो हा इहा करे रखूं था ॿियों अॼु अचेव थो गणपति हा हा हा ॾे हा हा चैक करे आया आहियूं डेकोरेशन जा हिन दफ़े थोरा प्लास्टिक जा गुल घुराया आहिनि मंडप बि चङी तरह मस्तु सजंदो प्लास्टिक जे गुलनि जो ॾाढो मस्तु ठहंदा डेकोरेशन ॾाढो मस्तु कंदा हिन दफ़े हा हा हा इहा बि हा हा इहो बि सुठो आहे भले कंदासीं न इहो बि कंदासीं तयारी हा हा हा हा इहा बि ठीकु है हा रखंदासीं न हा हा ठीकु है न हा मिलूं था हेठि हा अचूं था हा सभ हा पोइ खणी तव्हां मूंखे न त फ़ोन कजो कुझु पुछिणो करिणो हुजेव त हा हा मां त हेठि ई रहंदी हा मां त हेठि ई रहंदी आहियां न पोइ मूंखे खणी फ़ोन बोन कजो जेको कमु हुजेव त ठीकु है जय झूलेलाल जय